पाँच आठ दो हज़ार तेइस छः सात दो हज़ार तेइस नौ सात दो हज़ार तेइस आठ नौ दो हज़ार एक छः पाँच दो हज़ार चार